हमरासभके परम्परा यए तिला सङ्क्रान्ति मनबै छियै हलाँकि जे एहिमे खिछड़ी बनै छै लाइ बनै छै चूड़ाके मुरहीके तिलके ईसभके लाइ बनै छै खिचड़ी बनै छै चाहे भोजन करै छी सभगोटे तकर बादसँ अहाँके चौड़चन पाबनि भेल ओहिमे सँ एना चौड़चन पाबनिमे से पुड़ुकिया बनल पूरी बनल फल फूल डालीमे सजायल गेल तस्मै बनै छै तस्मै सभगोटे हुनका भोग लगबै छी सभगोटे प्रणाम करै छी तकर बाद भोजन ग्रहण करै छी हँ तकर बाद आब अहाँकेँ से छठि तऽ छठिमे से नया हुनका पथिआ खरीदू तऽ सूप खरीदू तऽ कोनिआँ खरीदू तऽ छाँछी खरीदू हँ कुरबा खरीदू तऽ कोशिया खरीदू अनेक प्रकार छै बहुत योजना छै फल फूल सभटा आ गुड़ आनू ठकुआ बनाउ ठकुआ बनाए कऽ डाली सभमे सजाउ हुनका पूजा करू पूजा कयलाके बादमे से ओकरा प्राप्त करू भोजन करू बुझलियै कि नहि तकर बाद अहाँके भेल जितिया पाबनि जितिया पाबनिमे मड़ुआके रोटी माँछ जे भोजन जे करैए ओ माँछ खयलक जे नहि खाइए से अपन साधु अछि तऽ ओ माँछके प्रयोग नहि कयलक मड़ुआ रोटी आओर दोसरे किछु बनाए लेलक अपन हँ सभगोटे खेलक तखन चूड़ा दही भोरमे धियापुताकेँ उठेलक आ चूड़ा दही से अइ ने सभकेँ खुएलक आध पहर रातिएमे उठेलक आ सभ धियापुताकेँ खुएलक